खाना जे बनबै छिए ओहिमे बहुत चीजके पालन भी करै पड़ै छै जइसे सब्जी बनबिऔ ओहिमे नमक एतना देबै कि जइसेकि अच्छा लागै खाइमे नहि कि ज्यादा भऽ जाइ दाल दाल भी बनेलिए ओहिमे हल्दी आओर जो भी मसाला सब दैबै जे ओहो एतना मात्रामे देबै कि भऽ जाइ नहि कि ज्यादा भऽ जाइ आओर खाइमे भी अच्छा नहि लागै आओर भात जैसे भात भी पानी देबै एतना देबै कि मतलब भात भऽ जाइ अच्छा नहि तऽ गीला भी भऽ जेतै भात ज्यादा पानी देनेसँ बहुत नियमके पालन करऽ पड़ै छै इस मसल्ला वसल्लाके पालन करऽ पड़ै छै आओर खाना वाना हरेक मसल्लाके देबऽ पड़ै छै एको गो मसाला नहि देबै तऽ सब्जीके सुआद ही खतम भऽ जेतै इसीलिए कोइ भी खाना जे बनबै छिए दाल भात सब्जी ओहोमे मसाला सब भी मात्रामे दै छिए आओर सब मसल्ला भी दै छिए जतना मसल्ला आबै छै जतना प्रकारके हरेक मसल्ला दै छिए अलग अलग सब्जीमे जतना जो जो मसल्ला सब लागै छै वएह सब दै छिए इएह सब चीजके पालन करै पड़ै छै आओर हरेक खाना बनाबैमे अलग अलग मसल्लाके भी लागै छै